साक्षी तव्हां स्टूडेंट जे अलावा ॿियों छा कंदा आहियो मां स्टूडेंट जे अलावा डांस बि कंदी आहियां मुंहिंजो रोज़ जो रूटीन ईअं आहे त सुबुह जो सते लगे जो मुंहिंजो कॉलेज हूंदो आहे त मां कॉलेज वञी करे ॾींहुं जे हिकु लॻे ताईं घरु ईंदी आहियां पोइ कलाकु खण आराम करे करे थोरी घणी पढ़ाई कंदी आहियां ऐं शाम जो छह लॻे सां अठे लॻे ताईं मां मुंहिंजे डांस क्लास वेंदी आहियां मां मुंहिंजे साहेड़ीअ सां गॾु डांस क्लास वेंदी आहियां मुंहिंजो डांस क्लास घर जे घर जे पासे में आहे पंज मिंट जो पंधु आहे मां भरतनाटियम डांस कंदी आहियां भरतनाटियम डांस हिकिड़ो क्लासिक्ल इंडियन कल्चर जो डांस आहे जेको मूंखे जाम वणंदो आहे असां उन डांस में जाम महाभारत रामायण जूं कथाऊं कथाऊं मथां डांस कंदा आहियूं जंहिंमें अॼु हाणे अॼुकल्ह जे ज़माने में जाम जाम ॿारनि खे रामायण ऐं महाभारत ॿुधण जो ऐं टीवीअ में ॾिसण जो आदत न आहे त इन करे असां डांस जे नमूने प्रस्तुत कंदा आहियूं छो त ॿारनि खे बि उन लाइ जाम कुझु सिखण घुरिजे ऐं असांजे हिस्ट्री असांजे हिस्ट्री खे ॼणण घुरिजे छा आहे असांजी हिस्ट्री असां जो पास्ट कीअं आहिनि ऐं छा छा थियो आहे असां डांस जे नमूने उनखे प्रस्तुत कंदा आहियूं भरतनाटियम डांस मूंखे जाम वणंदो आहे छो त उनमें मूंखे बि जाम कुझु सिखणु मिलंदो आहे असांजो असांजी टीचर गुरु जेकी आहिनि उहा बि असांखे जाम मदद कंदी आहे डांस कराइण में ऐं असांखे जाम कुझु नयो नयो सिखण मिलंदो आहे डांस मां मां जाम कुझु सिखां थे ऐं पढ़ाईअ सां गॾु गॾु मुंहिंजो डांस जो बि जाम मूंखे डांस मां बि जाम कुझु सिखण मिले थो जीअं त अगरि मां घरु वेठी की वेठी करे घरु वेही वेही करे जाम बोर थी वञा थी त डांस हिकिड़ो सहारो आहे जंहिं मां मूंखे जाम कुझु सिखणु मिले थो ऐं मां सुठे नमूने हुनखे प्रस्तुत करे सघां थी ऐं उनसां ऐं उनसां मूंखे जाम कुझु सिखणु मिले थो त मां चाहियां थी ऐं मुंहिंजो इहो एडवाइस सभिनीनि खे आहे त असां सभिनीनि खे डांस करणु घुरिजे ऐं उनखे सुठे नमूने खां सभिनीनि साम्हूं प्रस्तुत करण घुरिजे छो त डांस इहो आट आहे जंहिंमें सभिनीनि खे ॾिसणु वारनि खे बि ऐं करणु वारनि खे बि जाम आनंद मिलंदो आहे